रामोमल चंदानी गुनीचंद लखमानी मंशोमल हासानी सासानो वरयानी चिमनमल लखमानी खियलदास मेघानी वरियलदास नंदवानी कृपाल चंद नारवानी झम्मटमल एलानी वाशूमल केवलानी ॿुधलदास सावलानी गोविंदराम लखमानी किशन चंद आडवानी राम प्यारी देवी वरयानी कृष्णा देवी नारवानी शांति देवी एलानी हासोराम मंचानी हास हासोराम मनशानी गुनी चंद कृपलानी गोविंद राम गोविंद राम लालवानी रोमा रानी सिद्धवानी आशू राम आशूमल रहेजा अनीता केसवानी आनंदमल आनंद राम केसवाणी मनोहर आहूजा